दिक्खो जी में तुसें गल्ल सनाना चाह्नां कि केह् ऐ की साढ़े इद्धर केह् ऐ कि अजकल्ल दिक्खो डोगरी गाने बड़े मश्हूर होआ दे डोगरी गाने बड़े मश्हूर होआ दे जियां इक पिच्छे जेही इक गाना मशहूर होया मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते सच्ची डोगरी बड़ी शैल भाशा ऐ ते सानूं ते बड़ा मजा आंदा अजकल्ल शैह्र दे लोग नेईं बोलदे ठीक ऐ और अजकल्ल एह्दियां पोयट्रियां बड़ियां होआ दियां मतलब ओह् बड़ियां होआ दियां पोएमां लोक बड़े गा दे दिक्खो शैल गल्ल ऐ एह् बी डिबेटां बी होआ दियां सारा किश एह् गौरमेंट नै बी एह् बड़ा शैल कम्म कीता एह् करियै ते हून दिक्खो केह् ऐ की असें कुदै जन्ने असें दिक्खने केईं बंदे हिंदी बोल्ला दे ओह् ऐनी स्हेई निं ऐ स्हेई वी ऐ ते नेईं वी ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ भाशा बल्लें बल्लें खत्म होई जा दी ऐ असें इस्सी बचाइयै रक्खना एह् गै असें अगर एह्दे डोगरी पैह्ले असें डोगरी आपे बोलगे फिर साढ़ी डोगरी कोई होर सुनग ते इं'या गै डोगरी अग्गें बधनी ऐ दिक्खो जी पैह्लें बी गुगल उप्पर ऐनी ही चलदी डोगरी हून ओह्बी चली पेदी ऐ ओह्बी इक बड़ी स्हेई चीज होई ऐ ते असें मजा वी आंदा ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ हां और असें वी बोलदे रौह्ने डोगरीआं और इक पिच्छे जेही होया हा डिबेट होई ही ओह्दे वी में मेरा प्राईज ते निं आया पर ओह् आइया हा सर्टीफिकेट थ्होई गेआ हा सर्टीफिकेट अग्गें अस दस्सगे कुसे गी ओह् में घर फ्रेम करियै लाये दा ते बस बाकी पोयमां ते असें मतलव कि असें बचपन तो डोगरी पढ़े ऐनी ताहियें अगर असें डोगरी पढ़ी दी होंदी अज असें डोगरी गी और अग्गें बधांदे और अग्गे लेइयै जंदे असें ते डोगरी असैं खाली बोली दी ऐ पढ़ी दी ऐनी असें लिखी दी ऐनी कदें डोगरी एह् गौरमेंट स्कूलें बड़ी स्हेई चीज ऐ जेह्ड़ी उत्थैं डोगरी बोलदे एह् बड़ी स्हेई चीज ऐ और प्राईवेट स्कूलें बी डोगरी होन गै चाहिदी हां और हून में जम्मू गेदा हा ते मेरे दोस्त उनें हिंदी डोगरी बोलना निं औंदी बिच बिच असें सखानें उनेंगी भला नेईं जी डोगरी बोला करो साढ़े कन्नै असें जियां केह् करने होन्ने असें चार मुड़े बैठे दे होग्गे ना ते असें डोगरी गै बोलनी असें निं हिंदी बोलनी केईं होंदे अंग्रेजी म्हाराज अजकल्ल बड़े ओह् कन्नै डैल मारदे कि नेईं जी असैं अंग्रेजी बोली लैन्ने पर दिक्खो साढ़ी डोगरी गी बल्लें बल्लें भुल्ली जा दे ऐ ते असें अगर बोलगे अग्गै अग्गै लेइयै जागे उस्सी इं'या ते कम्म होना निं ऐ ते सारें कोला पैह्लें बोलना जरूरी ऐ बोलगे पढ़गे गौरमेंट नै एह्बी करना चाहिदा कि प्राईवेट स्कूलें वी डोगरी चलै जेह्दे कन्नै साढ़ी डोगरी अग्गे जा ते साढ़ा बी किश बने इं'या मजा इं'या डोगरी जेह्ड़ी भाशा ना ओह् में तुसें सनाई निं सकना बड़ी गै शैल भाशा ते आं ओह् फिर असें हून परसूं उद्धर गेदे हे अड्डे र गेदे हे इद्धर केह् होया गड्डी लड़ाई लग्गी दी अग्गै बंदे वी डोगरी च लड़ाई करा दे ओह्बी दिक्खो एह् बड़ी स्हेई चीज ऐ और इक बारी में गेआ इद्धर दिल्ली गेआ ते दिल्ली बंदे डोगरी बोला दे डोगरे हे ते और कन्नै आह्ले बंदे गी समझ निं आक्खा दा कि यह भाशा कौन सी बोल रहे हैं सानू असें सारा किश जानने ठीक ऐ निं सानू बी आक्खदे आक्खदे भाशा थोह्ड़ी शैल ऐ फिर उनें सानू सनाया सानू असें उनें पूरी सखाई सखाई पूरी नेईं साढ़ी कोशिश एह् ही कि सिक्खी जान आं हां ते हून इक कम्म करना इद्धर आना तुसैं इद्धर आना